हमारा मध्यप्रदेश भारत देश भारत देश के बाद मध्यप्रदेश बहुत धार्मिक देश है यहाँ त्योहारों को बहुत मतलब धूम धाम से मनाया जाता है सभी के सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मानते है जैसे हिन्दू लोग हिन्दुओ के त्योहार जैसे हिन्दू लोग होली दिवाली रक्षाबंधन वगैरह वगैरह बहुत सारे त्योहार मानते हैं जैसे मुसलमान लोग ईद मानते हैं और ईद उल फिदर मानते हैं जैसे इसाई लोग चर्च जाते हैं और सभी लोग अपने अपने त्योहारों को धूम धाम से एक दुसरे से मिल जुल कर मानाते हैं और सभी धर्म के लोग अपने घर सभी धर्मों के लोग सके लोगों को अपने घर बुलाते हैं दावत करते हैं उनकी और जैसे अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं अपने रिश्तदारों को बुलाते हैं और उनके घर फिर वे अपने रिश्तेदार अपने को बुलाते हैं मतलब धूम धाम से त्योहारों को मानते है और त्योहार मन जैसे दीपावली पर खूब पटाखे फोड़ेंगे रक्षाबंधन पर सारी मुहल्ले की बहनें अपने मामा मौसी की बहनें सब आके राखियाँ बांधेंगी फिर दूसरे दिन बुज्लिया के प्रोग्राम मानेंगे जुलूस निकलेगा बुज्लिया का उसके बाद दीपावली पर पटाखे फूटेंगे होली पर खूब रंग रोगन होता है खूब धुरंडी होती है फिर उसके बाद में हर गाँवों में धुरंडी के बाद मेले लगते हैं त्योहारों की कुछ बात ही निराली है